नमस्ते चप्पल दिखाइए हाँ तो चप्पल जूता कोने कोने क्वालिटी की है कौन है सबको चाहिए बच्चों के लिए आदमी को चाहिए बच्चों के लिए चाहिए मुझे चाहिए बच्चा बच्चा हमारा आठ साल का है हाँ बहुरिया के लिए लेना है हाँ सब देखेंगे जूती चाहिए बिटिया के लिए जूती चाहिए सैंडिल एक हमका देओ एक हमरे हस्बैंड को देओ बच्चों के लिए पैसा कितने तो बताओ तो कितने पैसे का है एक तो हम पैसा देब तो हमारा परता खायगा तो तो हम देब पैसा लेब तो पैसा देब हाँ लड़कियों के लिए आदमी के लिए और बच्चों के लिए लड़की है अठारह साल की हाँ बहुरिया के लिए ठीक तो कब आएँ शाम तक आ रहे हैं सुबह दस बजे ठीक है कल दोपहर दो बजे आएंगे अकेले ही है ना न नमस्ते